دہلی میں سب سے زیادہ جو یوز ہوتا ہے میرے حساب سے وہ اے آئی ہوتا ہے جس کو ہم مصنوعی ذہانت کہتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور یہ صرف پڑھائی میں ایجوکیشن میں نہیں ہو رہا ہے یہ ہر جگہ ہو رہا ہے اگر آپ دیکھیں سب سے زیادہ اس کا یوز ہوتا ہے ہیلتھ کیئر میں ہاسپیٹلس چلے جائیں آپ پیشنٹس کو مونیٹر کرنا یا ان کو ان کو ڈائگنوز کرنا یا ان کے ٹیسٹ رپورٹس کو اینالائز کرنا اور پھر اس کے حساب سے اس کو اس کی ڈوز اور میڈیسین سیٹ کرنا یہ ساری چیزیں آج کل اے آئی سے ہو رہی ہیں یہاں پہ نہیں بلکہ بزنس میں بھی اگر دیکھیں اے آئی کا یوز ہوتا ہے بینکنگ سیکٹرس میں تو بہت زیادہ یو ہوتا ہے کہ آج کل جو سائبر فراڈس ہوتے ہیں اس کو روکنے کے لیے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ہم اے آئی کا استعمال کرتے ہیں اور اگر آپ ایگریکلچر میں دیکھیے وہاں یوز ہوتا ہے ہر ہر فیلڈ میں یوز ہوتا ہے اسپیس ایکسپلوریشن میں جتنے بھی ریسرچ سینٹرس ہیں وہاں پہ اے آئی کا یوز ہو رہا ہے تو کا اے آئی سے اے آئی کا تو ہر جگہ یوز ہو رہا ہے آپ اگر چھوٹے چھوٹے بزنس میں بھی چلے جائیں وہاں پہ بھی اے آئی اور اس کے ڈیٹا کو انالائز کر کے لوگ بزنس میں اسمارٹ ڈسیجنس لے پا رہے ہیں یہ صرف اے آئی کی دان ہے